जै सच्चिदा नन्द जी माराज कपड़े सोआने होन ते तुस मतलब सोआई सकदे ओ इसलै बी अस सी सकने आं पर पैह्लें कपड़े दा हुनें दा बड़ा केह् नां फर्क ऐ पैह्ले कपड़े होंदे हे बड़े इ'यां नाप लेई लेई फिटिंगां लेई लेई आपुूं गै फिटिंग करनी आपूं गै सीना फ्ही त्रै त्रै बारी लुहाना फ्ही जे कर कोई नेईं ठीक होऐ एह् माराज इत्थै मारी ओड़ेओ सलाई इत्थै निं होई दी शैल वेइ ए ते अजकल न जेह्ड़े कपड़े अजकल कपड़े ते में ते आखनी पैह्लें आह्ले कपड़े जेह्ड़े शैल हे बड़े अजकल आह्ले कपड़ें दा एह् ऐ माराज उत्थुआं आह्नो फ्ही जाओ भाई दर्जिये नै उत्थै देओ कोई दौं सौ रपेआ देओ फ्ही कुतै सूट उ'नें कुतै करना त्यार फ्ही लाइयै घर फ्ही जे कुसै आक्खी ओड़ेआ एह् कोई शैल नेईं लब्भेआ ऐ किश फ्ही दोबारा जे कर जाओ जे कर दर्जिये दै ते ओह् आखदा भाई हुन सौ रपेआ होर देई ओड़ो ते फ्ही जाइयै करने पर असें नेहा ओ कम्म ऐहा असें जेह्ड़े आंढ गुआंढै च जेह्ड़ियां मतलब केह् नां साढ़ियां ताइयां चाचियां हियां जेह्ड़ियां ओह् सारी मतलब इ'यां करी देना इ'यां फ्री मुफ्त सी देने किश लैना बी नेईं देई ओड़ने कुतै थोह्ड़े हारे पैसे उनें पंज दस रपे कोई नलकियै एह् लै कुड़िये नलकी आस्तै गै रक्खी लै दस रपे ते चलो असें नुहाड़े च बड़े खुश होई जाना भई मतलब दिक्खो जी असें सीत्ता ते दस रपे लब्भी गे न भाई अस नुहाड़े च गै बड़ी खुशी ओह् जमाने ते इन्दा जेह्ड़ा फर्क हा अजकल शकीनियां होई दियां बड़ियां ते गंढी कक्ख नेईं ते पैह्ले हे अस असें चार पैसे मतलब खाई बी लैंदे हे ते जोड़े दे बी है हे जेह्ड़े इसले तक जेह्ड़ा चला दा सिस्टम भाई ओह् अज्जकल शकिनियां न जिन्ने कपड़े सीने आह्ले लैंदी ऐ ते इन्ने दूने खर्चे होई जन्दे कुतै इंटरलाक कराओ कुतै मतलब एह् करो कुतै प्रैस्सां करो कुतै अंदरें लाइनिंगां लुआओ साढ़े जमाने ओह् मतलब ओह् चीज नेही इक्को बारी कपड़ा सीना ते बड़ा शैल जि'यां प्रैस्स करियै देना ते उ'नें बड़ी खुशी होनी माराज प्रैस करियै दित्ता सूट ते बड़ा शैल आया भाई फ्ही उ'नें आक्खी ओड़ना कुड़िये फ्ही रोज थोह्ड़ी सोआंदे हे कपड़े अजकल लड़ियें कुड़ियें बड़ियां शकीनियां हफ्ते दे चार चार सूट लेआ दियां भाई ओह् असें थोह्ड़ा हा ओह्का कम्म भाई ओह् एह् कुड़ियें हुन में सूट सेआने कुतै छे म्हीनें च इक ते हुन फ्ही आह्नना कुतै सेआले आह्ला ते अदूं फ्ही सूट सी देने में आखना कोई गल्ल निं तुस लेआयो अ'ऊं सी देंग उ'नें आखना कोई डर निं तुकी देई ओड़ पैसे अऊं नलकियें गितै चोआनियै दी नलकी औंदी ही अदूं ते ओह् केह् नां बस इक इक नलकिये कन्नै दौं सूट वा सी ओड़ने उनें उत्ते बड़े खुश भाई चोआनियै नै सूट सिलोइया वा चलो असें बी सोचना कुतै दौं पैसे और लब्भी जाह्न खरी गल्ल ऐ कुतै देई ओड़ने दौं रपे तां बी बड़े शैल दस रपे देई ओड़ने ते ओह् ते भलेआं गै बड़ी शैल होई ओह् इस बजह कन्नै असें अपना सलाई दा कम्म जेह्ड़ा बड़ा स्हेई जेह्ड़ा पैह्ली जेह्ड़ी सलाई ही बड़ी से सी ठीक ही कन्नै लोकें नेहा इन्ना भाई भारा तै अजकल बड़ी बड़ियां सेआइयां बड़ा बड़ा एह् बड़ा अंतर ऐ पैह्ले दा ते हुनें दा तुस पैह्ले जमाने जेह्ड़ी सलाई जेह्ड़ी बड़ी ठीक ही इक्कै बारी नाप लैना इक बारी सीऐ देने अजकल हुन चार चार बारी मतलब नाप लैंदियां ते चार चार बारी ठीक करा दियां ते फ्ही कुतै उद्धरा लमके दे कुतै उद्धरा लमके दे साढ़े जमाने इ'यां औंदे फिटिंग आह्ले सूट आखने दी गल्ल निं बड़े शैल